औ आङो रिसिपिखौ थि थि संनाय जायो जेर'खम आं जानो लुबैदों आं बेबायदि बानायनानै संनाय जायो आरो आंजों लोगोसे जा जाफाग्रा सुबुङा बियो मा बायदि रिसिफि जानो लुबैदों आं बिनाव सोंनानै रिसिफिखौ संनाय जायो खोथा मिलाय लायनानै जों संनाय जायो रिसिफिखौ सङैनि सिगां जोङो रायलायग्रोखायो सानलायग्रोखायो मा रिसिफि जानाया मोजां जागोन ओंखामजों आं बेखौ सोंग्रोखायो सङै संनायनि सिगांनो जों थि थि खालामनानै लाखायो जों सानैजों रायलाय लायनानै मिलाय लायनानै मा रिसिफि जानाया मोजां माखौ जाबा ओंखाम खहाबगोन माया माखौ संबा गोथाव जागोन मा रिसिफिखौ संबा जों बेखौ सिगाङावनो सानग्रो खायो सङैनि सिगां आं संग्रा रिसिफिफ्रानो जाहैबाय मैथाजों अमाजों ओरैनो ना जों खामब्रेंगा फिथायजों आं संनो मोजां मोनो ओमफ्राय ना फिसाजों थायगिरजों आं समाव सङो आरो आं माखासे रिसिफिफोरनि बर' रिसिफिफोरनि संनाय जानो लुबैयोब्ला आं संनाय जायो जेर'खम अमाजों नारजिजों आरो ओरै थाबाय अनला ओंख्रि सबायजों दावजों बेफोरखौ आङो संनाय जायो जानो लुबैब्ला आं सङो बेफोरखौ आरो रिसिफि बुंनो थाङोब्ला आं गोजां बोथोरनि रिसिफिफोर आं मोजां मोनो जेर'खम लाफा ओंख्रि गोबाबखौ आं जानो मोजां मोनो लाफा ओंख्रिया आंनि फेभरेट ओमफ्राय ओरैनो थमेट'जों मथरजों बेबो आंनि मोनसे बेस्थ फेभरेट रिसिफि ओमफ्राय मुस्रुम मुस्रुम जायखौ जोङो बुङो मैखुन बेखौबो आङो जानो मोजां मोनो मैखुन फाजा एवनाय बे रिसिफिया आंनि थाखाय मोजां आरो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला मैथा मैथा मैथाखौबो आं मोजां मोनो मैथा फ्राय मैथाजों नायजों एवनाय रिसिफि बेखौबो आं मोजां मोनो आंनि रिसिफिया बहुथ खैथा दं बेफोरखौ आं बुंनांगौबा जोबनाय नङा आरोखि ना रिसिफि बुंनो थाङोबा आं अनेख खिसु रिसिफि मोजां मोनो आरो ओरैनो मिरामिसाव बुंनो थाङोब्ला मिरामिस रिसिफियाव आं फनिर फनिर आलु मटर बे रिसिफिखौ आं मोजां मोनो ओमफ्राय ओरैनो बाटार लगायनानै होयोब्ला साबसिन गोथाव जायो आरो बेयो रिसिफिया बे आंनि फेभरेट मोनसे रिसिफि बेखिनिखौ बुंनानैनो आंनि बिबुंथिखौ बावनो फोजोबाय गोजोन्थों